हलो हँ हेलो हँ कहिये कैसे हैं

हॅं देखु दू हजार पच्चीस मे केकरा कौन पार्टीके टिकट मिल रहल अछि पहले के तऽ रहले अखन सीतामढीके स्थिति यहाँ तऽ देखबय करै छियै जाति समीकरण एहिसबके चलते जाति हावी रहै छै यहाँ जाति आ पार्टी इएहे दू गो चीज तऽ यहाँ हावी रहल है टिकट केकरा मिललहै शहरी क्षेत्रमे तऽ देखबै करै छियै जादातर बी जे पी सबबला के अथि करै छै ओकर नामपर गलतो आदमी खड़ा हो गेल तऽ लिस्टमे ताकिके ओकरो लोक जीता दै छै

हँ ह व्यक्तिगत जेकर अच्छा होय ओकरे चुनयके है पार्टी आ जाति पर त ना जाइके है लेकिन एकरे लेल तऽ सबसे पहिने जनजागरुकता फैलाबे के पड़ते समाजमे काहे लए के लोक तऽ पहले से हि रुढ़िवादी भय गेले कि ई जाति है तऽ एकरे देके है कोनो आदमी विकास करै ना करै कोनो मतलबे नहि रखै छै सबसे पहले जान जाउ जनजागरुकता समाजमे फैलाबे के होते कि अच्छा लोक के चुनू जे अहाँके विकास करै अथि करै इहे रूढ़ि तोड़यके है यहाँ पर आ देखू यहाँ के आ रहल अछि कोन पार्टीसे यहाँ पर आ रहल अछि ओ सबसे पहिने मायने राखै छै

अब पच्चीस के लेल देखु बी जे पी से वर्तमान जे है ओ ओकरा देय रहल अछि कि ना देय रहल अछि टिकट अभि के त विकट स्थिति अछि लेकिन केकरो से लड़ाई मे तऽ एहि पार्टीके रहते कियाकि व्यक्तिगत रूपसे कितनो अच्छा लोक होत्ते ओकरा स्वतंत्र उमीदवार के यहाँ लोक अथिये नहि करते हूँ हूँ हु हँ वएह न अथि करु अहाँसब युवा छी जागरूक करु ईसब बात हूँ हु

अच्छा चलु एकरा अथि करिके बढ़िऑं से जे अच्छा होइ जे पार्टीके जे व्यतिगत रूपसे पार्टीके अपेक्षा व्यक्तिगत रूपसे जे अच्छा उम्मीदवार होइ ओकरा पर ध्यान देबाक चाही वएह आदमी चुनाय ओकरे अथि करै ठीक अच्छा चलु एकरा एहिबातके प्रचार प्रसारित करैत रहु अच्छा अच्छा लोक आबय युवासब हॅं हॅं काहे लए के गलत लोकके अयला से समाजके नुकसान ने पाँच सालके लेल नुकसानमे अथि भऽ गेल हँ पूरा के पूरा अथि होय जाइ छै एहिलेल सही लोकके एनाइ जरूरी अछि देखै छियै एकगो कहावत है कि अच्छा लोक चुप है तऽ ओ समझो सबसे ज्यादा खराबी करि रहल है हलाँकि ओकरा नहि मोन लागय त गलत लोकके बढ़ावा मिल जाइ छै एहिलेल इसब बातके ध्यान राखब जी हाँ एहि बातके ध्यान राखब ठीक ऐछ